काणकोण हें डिपेंड आसा फार्मिंगाचेर फार्मिंग हें काणकोणा खूब आसा म्हटल्यार शेतकरी काणकोणा शेतकरी हें खूब आनीक आनीक चड अशें लोक शेताचेर जगतात तशेंच आमच्या काणकोणांत एक इंडस्ट्रीयल इस्टेट आसा तातूंत कोण बेकार आसा तेमकां काम मेळटा तें बी बरी गोश्ट तीस तिसरें म्हटल्यार प्रायवेट जॉबा खातीर खूब जायत्यो इंडस्ट्रीज काणकोण आसात लोकांक गर्वमेंट जॉबाचेर डिपेंड रावपाक पडनात प्रायवेट जॉबाक कामाक गेल्यार दिसाक एक फायव पांचशां वयर तुका दिसवडो मेळटात तशेंच एक चेलेंजीस म्हटल्यार बस सेवा ही वरान एक बस येतली जाल्यार वर एक वर रावपाक पडटा त्यो समज बेगीन म्हटल्यार अर्दे वराक एक बस धाडली जाल्यार लोकांक ही चेलेंजीस फेस करपाक पडपाक ना कित्याक कोण कामार गेल्लो तेका घरां कडेन बेगीन पावपाक बऱ्याक पडटलें अर्दवर समज बसीचें गेप आसलें जाल्यार तेमकां कामाक वचून येवपाक बऱ्याक पडटलें आनीक काणकोण आतां म्हणपाक येता की डेवलोपिंग ताल्लुको किद्याक आतांच तो आर्थीक उदरगत करतात